दिक्खो जी हून दस्सां दियां साह्नूं कि गौरमेंट दी स्कीम हून प्रधानमंत्री निवास योजना ते एह् स्कीम जेह्ड़ी ऐ भई एह् बड़ी गै अच्छी ऐ कियां केह् किश बचारे ऐसे लोग न जेह्ड़े आं जित्थै रौंह्दे न उत्थै बरखा मगरा पौंदी ते अंदर पैह्लें गै आं पानी गै पानी होई जंदा हा ते जदूआं दी एह् स्कीम चली दी ऐ लोकें ई इन्ना मतलब सुख मिलेआ कि बचारी अपने जेह्ड़े बाहर रौंह्दे हे टुटी फुटी झोंपड़ियें च उ'नेंगी असरमां लब्भी गेआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना जेह्ड़ी ऐ जेह्दा बीपीएल होग मतलब बड़ा गै गरीब बंदा होग ओह्दा राशन कार्ड होग ते उसी एह् स्कीम लब्भी जाह्ग पैह्लें थोह्ड़े पैसे मिलदे उसी पैह्लें मिलदा पंजाह् ज्हार ते ओह् बचैरा पलैंथ भरियै ते ओह् अपनी त्यारी करदा फिर दूई बारी मिलदे पंजाह् ज्हार फिर ओह् कंधां खड़ियां करदा त्रीह् बारी मिलदे ते फिर ओह् लैंटर पांदा ते एह् स्कीमां अच्छियां न ते सारें लोकें गी एह्दा फायदा होया एह् बड़ी अच्छी स्कीम ऐ एह्दे कन्नै कन्नै होर बी बड़ियां स्कीमां न जि'यां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ऐ ओह्दे च बी लोकें बड़ा फायदा लैआ ते एह् जेह्ड़ी लाडली बेटी ऐ एह् कोई कुसै दे घर इक बेटी होई जंदी ऐ कोई दौ बेटियां होई जंदियां न ते उसी बेचारै गी एह् फिक्र होई जंदा की में अपनी कुड़ी दा ब्याह् कि'यां करङ ते ओह् सगुआं आखदे कि मेरी धीऽ जेह्ड़ी ऐ ओह् मेरे उप्पर बोझ निं ऐ की के ओह् उसी जि'यां की भई में बी लै दी ऐ मेरी बेटी ऐ मेरे घर धीऽ ऐ मेरी उसी बी ज्हार रपेआ म्हीना मिलदा ऐ ते मिगी एह् ते फिक्र निं ना कि अपनी धीऽ दा कि'यां करङ उम्र भर जि'यां ब्याह् गै शैल पढ़ाना होग नौकरी करनी होग ते कि'यां गै लोआङ गै ते मिली जाने पैसे ते हून में इक होर स्कीम जेह्ड़ियां आभा बनी दियां आभा कार्ड बने दे ते लोग बी एह्दा फायदा लैआ दे ते बिना इक रपेआ खर्च करना सारा लाज़ करा दे पैंशनां ते होर बी लग्गी दियां न जेह्ड़ियां बुड्ढें आह्लियां पैंशनां लग्गी दियां विधवा आह्लियां लग्गी दियां ते बचैरा जेह्ड़ा कोई नेईं कम्म लग्गी सकदा होऐ ते ओह् इक अंगहीन होऐ ते उसी बी पैंशन लब्भी सकदी स्कीमां बड़ियां न सिर्फ साह्नूं लोकें ई जागरूकता चाहिदी ही कि साह्नूं एह् एह्दा कि'यां फायदा लैता जाए ते हून ओह् सारे गै लोग जेह्ड़े न अस सारें लोकें गी इ'यै आखने कि सिर्फ स्कीमां दा पता होना चाहिदा एह्बी स्कीमां न जेह्ड़ा अस अपना बीमा कराने आं इक बाह् रपेऽ दा बीमा फ्री कोई बीह् रपेऽ केह् होंदे न साल्लै दे देने ते ओह् केह् होंदा ते ओह्बी इक स्कीम ऐ इक स्कीम होर ऐ जेह्ड़ी चार सौ छत्तीस रपेऽ ते कुतै बी फायदा लेई सकदी पंजाह् साल दी उम्र कोला घट्ट होंदी ओह् लेई लैन